हमरा जे छै यात्रा करैमे बहुत अच्छा लगैए आओर हम बाइकसँ यात्रा करै छी तऽ हम सबसँ पहिने जरूरी जे समान अइ बाइकसँ यात्रा कर करबाक लेल जे जे जरूर जरूरी समान रहै छै ओ हम लऽ लै छी साथमे हम अपन हेलमेट लऽ लै छी जुत्ता पिन्ह लै छी

जे जरूरी समान रहै छै मेडिसिन दवाइ ओ लऽ लै छी जाहिसँ कि हेलमेट हमरा जे हम कतहु सफर करै छी तऽ कतहु बाइचान्स अगर हमरा क्षति एक्सिडेन्ट भऽ जाइए तऽ हेलमेट हमरा जे छै एक प्रकारके कम क्षति पहुँचाबैए हेलमेट हमर जे छै शरीरके माइण्ड भाग दिमाग जे अइ ओकरा बचबैमे सबसँ जादा योगदान करैए हेलमेट आओर जुत्तोसबसँ जे छै हमर पाएरसब बचल रहल अइ ओहिसँ कि अहूँसभके सलाह दै छी जे अहूँसभ अगर कतहु जाएब तऽ हेलमेट जुत्तासब पिन्हकऽ कतहु सफर करब किएकि बाइचान्स अगर कतहु एक्सिडेन्ट भऽ जाएत तऽ अहूँसभके ओ हेलमेट जुत्ता जे छै कमसँ कम क्षति पहुँचाएत

ट्रैवलिङ्ग सफर करैमे हमरा जे छै बहुते आनन्द आबैए आओर हम सफर अपना दोस्तसभके साथ करै छी आओर हमरा आनन्द होइए आनन्द मिलैए